मां मुंहिंजे बगीचे लाइ सुठा सुठा पौधा वठी ईंदो आहियां असांजे घर जे साम्हूं नर्सरी आहे ऐं उन नर्सरी जे अलावा असां वटि माली बि रखियल आहे जेके पौधनि जी शेवा कंदो आहे हुन सां गॾु मां बि सेवा कंदो आहियां मूंखे पौधा लॻाइणु ॾाढो वणंदो आहे ऐं असां पौधा वठी ईंदा आहियूं ऐं पौधा ख़ुदि लगाईंदा बि आहियूं असांजे माली बि पौधा खणी ईंदो आहे जेका असां उन खे चवंदा आहियूं ऐं असां मिली करे सभु पौधा लगाईंदा आहियूं खाद असांजे घर जे साम्हूं तबेलो आहे असां हुतां बि खाद वठी ईंदा आहियूं ऐं असांजे घर जेका बि फ्रूट्स यूज़ थींदा आहिनि फल यूज़ थींदा आहिनि हुननि फलनि जी जेकी बि खलू आहिनि मुंहिंजी मम्मी हिकु डोल में विझी रखंदी आहे ऐं उन में पाणी विझी करे सत अठ ॾींहंनि खां पोइ उहो उन जी खाद ठाहे करे हू बि असां असांजे पौधनि में विझंदा आहियूं